मूंखे इहो फिल्टर जेको फिचर आहे उहो ॾाढो पसंदि आहे छो त हिते छा थींदो आहे कि तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जहिड़े रेट जी तव्हां खे जींस खपे जहिड़ो तव्हां जो बजट हुजे कहिड़े कलर जी तव्हां खे जींस खपे छा साइज हुजणु खपे हू सभु हुते लिखी था सघो ऐं तव्हां खे पोइ जेतिरा बि वैरायटी ॾिसणु ईंदियूं हू तव्हां जे हिसाब सां हूंदी जिन में तव्हां जो साइज हूंदो तव्हां जो कलर हूंदो ऐं तव्हां जे पसंदि जो मटैरियल हूंदो ड्रेस जो त फिल्टर ऐप जेको एप्लीकेशन जेको फिचर आहे फिल्टर ॾाढो सुठो हूंदो आहे छो त हिन सां छा तव्हां जो टाइम बचंदो आहे छो त तव्हां खे ॻोल्हण जी दिक़त न थींदी आहे कि इहो तव्हां जे साइज़ जो आहे तव्हां जो कलर पसंदि आहे तव्हां बस फिल्टर ते वञी करे लिखी छॾियो तव्हां जी छा छा रेफरेंस आहे तव्हां खे कहिड़ी कहिड़ो शइ खपे पंहिंजे प्रोडक्ट में ऐं उन जे हिसाब जो प्रोडक्ट अची वेंदो आहे